मूंखे ड्रामा ऐं पिचरूं ॾिसण जो ॾाढो शौक़ु आहे मूंखे हॉलीवुड जी पिचरूं ॾाढियूं वणंदियूं आइन जीअं त हैरी पोटर स्पाइडरमैन ऐं मूंखे दक्षिण भारत जी पिचरूं बि ॾिसणु ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि दक्षिण भात भारत जो संस्क्रुति मूंखे ॾाढी वणंदी आहे उन्हनि जो पहिनावो बि मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मूंखे ड्रामनि में त जापनीस ड्रामा चाइनीस ड्रैमा कोरियन ड्रामा उन्हनि जी संस्कृति बि ॾाढी वणंदी आहे उन्हनि जे ड्रामनि मां मूंखे घणो वधो सिखण जो मिलंदो आहे जीअं त कीअं पंहिंजी भाषा मथां ऐं पंहिंजे देश मथां गर्व कजे ऐं अहिड़ा कम कजनि जे त पंहिंजे देश खे पंहिंजे मथां बि गर्व थिए पाण खे उन्हनि जे संस्कृति मां बि घणो कुझु सिखणु मिलंदो आहे पंहिंजे भारत जी संस्क्रुति बि ॾाढी सुठी आहे मूंखे पंहिंजी संस्क्रुति जी पहिनावो बि ॾाढो वणंदो आहे मूंखे मंदरनि में वञण बि ॾाढो वणंदो आहे मंदरनि में वञी करे मूंखे मन जी शांति बि मिलंदी आहे मूंखे इतिहासु जॻहयूं बि घुमणु ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि जीअं त जूनागढ में अशोक शीला लेख आहे गिरनार पर्वत आहे दातार आहे हुते मूंखे घुमणु ॾाढो वणंदो आहे कुदरती जॻहियुनि ते मूंखे वञी करे हुते शांती खां विहणु ऐं इन जो कुदरत जो वातावरण जो आनंदु वठणु ॾाढो वणंदो आहे मां घर में वेठे वेठे कुझ न कुझ कम पई कंदी आ्यांहि मुखे सिलाई जो कम बि ॾाढो वणंदो आहे सिलाईअ में पंहिंजे घर जा ऐं पंहिंजे आड़ोस पड़ोस जा वॻा बि सिबंदी आहियां मूंखे ॿियनि जे लाइ कम करणु ऐं ॿियनि जी मदद करण बि ख़ूबु वणंदो आहे मां ज़रूरतमंद वारनि जी ॾाढी शेवा बि कंदी आहियां